महिषीमे जे हॉस्पिटल यऽ लेकिन कोरोनामे ऑक्सीजन नहि रहै एक्स रे सभक नहि रहै कोनो उपलब्ध नहि रहै ओहि चलते पेशेंट सब बहुत मरि गेलै आभावमे मरि गेलै पैसाके आभाव रहलै ओहि चलते बहुत आदमी मरि गेलै ऑपरेशन एहिठाम हॉस्पिटल यऽ हॉस्पिटलमे कोनो उपलब्ध बहुत कम रहैया बेसी नहि रहैया जेकि बाहरिए सँ ज्यादा दबाइ आबै छै हॉस्पिटलसँ नहि आबै छै हॉस्पिटलके कोनो नहि रहै छै कहै लऽ हॉस्पिटल यऽ लेकिन आबि नहि रहल यऽ बहुत कम रहैया तैयो सब बच्चा सब तऽ जाइ छै सब दबाइ आनलक जे मिलल से मिलल जे नहि मिलल से बाहरी दबाइ आबि कऽ होइ छै इलाज होइ छै कोनो अथी नहि छै ओहि चलते भए रहल छै